जी सर नमस्ते आप स्कूल जी आई सी स्कूल के प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं अभिषेक जी सर सर मैं अंकित का पापा बोल रहा हूँ मेरा मेरा बच्चा क्लास नाइंथ में है हाँ सर मैं हाँ जी सर जी जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे फ़ैमिली को एक हफ्ते के लिए कहीं जाना था सर शादी में तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को छुट्टी मिल जाती तो ठीक रहता सर क्योंकि सर अकेला घर में रहेगा वो जी सर मैं जान रहा हूँ पर जाना तो जरूरी है सर क्या बताएं और घर में बच्चे को छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं सर शादी में जाना है मेरी बहन की बेटी की शादी है सर तो उसके बेटी की शादी में जाना है सर तो एक हफ्ते के लिए कम से कम जाना है हम लोग को सर में माफ़ी चाहता हूँ क्या करें सर हमारे आसपास में कोई है नहीं हमारे यहाँ जान पहचान सर हमारे रिश्तेदार भी दूर रहते हैं जिससे कि हम उसको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ कर जा सकते हैं सर क्योंकि वो उसे खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा सर सर मैं माफ़ी चाहता हूँ पर अरे सर तो सर बहुत जरूरी है थोड़ा सा तो हम इसलिए बोले क्योंकि सर अब रहेगा कहाँ अंकित सर और उसकी खाने पीने का भी तो टेंशन है सर सर देख लीजिएगा अगर कुछ हो जाएगा तो जी सर मैं कोशिश करूंगा पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस की कोशिश करूँगा कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी चलवा दें

एक हफ्ते सर हो गया सर आप उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस चलवा दीजिएगा अभी एक हफ्ते के लिए छुट्टी अप्रूवल कर दीजिए सर हो गया सर देख लीजिए अगर एक हफ्ते के लिए मिल जाएगी तो ठीक रहेगा क्योंकि सर यहाँ कौन है हमारा हाँ कर लेगा सर बिल्कुल कर लेगा ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच